हांव एक शिक्षिका म्हाका नाचपाक आनी गावपाक खूब आवडटा जेन्ना म्हजी भुरगीं कसलीय कार्यांक भाग घेता आनी आमी जिखनासतना वा जिकून येता चड करून केन्ना आमी जिखनासतना येता तेन्ना आमची भुरगीं खूब भावतात दुखी जातात पूण तांकां परतून उमेद हाडपाक हांव मस्तीची कातरां लायतां जशें की बुद्धू सम वन हें लव यू जिंदगी असलीं कातरां आनी जेन्ना आमी खूब खुशाल आसता जिखून येता तेन्ना विकट्रीची कातरां तर आमी अशीं कातरां लावून आमचो जो मूड आसा तो आमकां व्यक्त करपाक मेळटा आनी आमचे काळजान जीं भावना आसा तीं सुद्दां आमकां भायर काडूंक जाता जशें की आमी जेन्ना दुखी आसा दुखी कातरां लायली जाल्यार आमी रडून पडटात कित्याक आमकां तीं उतरां जीं आसा ती काळजाच्या खोलाय तर लागतात जेन्ना आमी खोशयाल आसता तेन्ना आमी खोशयचीं कातरां लायता केन्ना केन्ना आयटम सोंग सुद्दा लायता कित्याक ती आमकां नाचपाची उमेद धाडटा